اردو زبان کا تعلق ہر ملک سے چاہے وہ امریکی ہوں چاہے وہ ہندوستانی ہوں چاہے وہ بنگالی ہوں چاہے وہ چاہے وہ بنگالی ہوں ہر ہر خطے میں ہر قصبے میں ہر علاقے میں ہر علاقے سے اردو زبان کا تعلق ہے اور اردو زبان کا ایک نمایاں کردار رہتا ہے اور ہر علاقے میں اور ہر خطے میں اردو زبان کو فروغ دیا جاتا ہے اردو زبان کو پرموشن کیا جاتا ہے اردو زبان کا اردو زبان میں ہر اردو زبان میں ہر کام کیا جاتا ہے اردو زبان سے مضمون نویس انشا پرداز کیا جاتا ہے اور اردو زبان میں ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان صرف بنگالی بنگال کے لوگوں کے ساتھ خاص ہے یا صرف ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ خاص ہے یا صرف سٹان آباد کے لوگوں کے ساتھ خاص ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اردو زبان کا تعلق ہر قصبے سے ہر علاقے سے ہر ضلعے سے اور اور ہر ضلعے کے ہر ضلعے سے اور ہر خطے سے ہے اور اردو زبان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اردو زبان کو ہر خطے میں ہر علاقے میں ہر قصبے میں فروغ دیا جاتا ہے اور اردو زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی اہمیت عزت افادیت اور عزمت کا پتا چلتا ہے اور اردو زبان سے اور اردو اور جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں جس جگہ بھی جاتے ہیں ہم لوگ اردو زبان ہی اردو زبان ہی سے کنورشیشن کرتے ہیں